हमें सबसे ज़्यादा मछली कैटफिश पसंद है क्योंकि इसमे बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन विटामिन लब्ध है और उसको खाने में बहुत अच्छी लगती है इस मछली के मुँह पर इस मछली को कैटफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैट बिल्ली जैसी इसकी भी मूंछें होती हैं और इसके बगल बगल में ज़हरीले उसके वह होते हैं लेकिन उसे काट कर हम लोग अच्छे से पका खाते हैं आमतौर पर सामान्य लोग कॉकरेल मछली ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें काँटे की मात्रा बहुत कम होती है और यह सस्ती भी मिलती है बहुत लोग इसे ही खाते हैं